हमें लगता है कि आज कल के बच्चे स्क्रीन टाइम के कारण आजकल खेल नहीं पाते हैं क्योंकि मोबाइल में मोबाइल के आ जाने के कारण फोर जी सेवा आ जाने के कारण लोग यहाँ पे फ्री फायर पबजी जैसे गेम को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं इसके अलावा जैसे ऑनलाइन गेम सब हो गया ऑनलाइन पैसा अर्निंग करने वाला गेम सब हो गया लोग इसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अभी के समय में कोई आउटडोर गेम खेलना पसंद नहीं करता है जिसके कारण अभी मनुष्य को लॉस भी है इससे और बहुत ज़्यादा नुकसान भी है नुकसान यह है कि लोग खेलते नहीं है और इससे शरीर खेलने से इसकी आउटडोर गेम खेलने के कारण शरीर एकदम स्वस्थ रहता है शरीर में फिटनेस बना हुआ रहता है परंतु लोग यह सब सोच नहीं रहे हैं और अत्यधिक मोबाइल यूज़ करते हैं जिसके कारण वह मानसिक तनाव से भी गुजरते हैं और यही सब कारण है कि लोग मोबाइल को मोबाइल गेम खेलने के लिए ज़्यादा प्रेरित होते हैं हमें ये सब खेलने के लिए लोगों को कहना चाहिए जो सरकार को ये व्यवस्था करवाना चाहिए जगह जगह पर मैदान की व्यवस्था करना चाहिए जहाँ पर लोग जाकर आराम से खेल सके अपने अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें